अ'ऊं आदित्य शर्मा अज्ज में तुसेंगी पंज नंबर सनाने इक जीरो कशा दस्स कशा लेइयै दस्स लक्ख तगर पैह्ला नंबर सौ दूआ नंबर इक सौ पंजी त्रीया नंबर इक लक्ख चौथा नंबर पंज ज्हार पंजमां नंबर इक्क लक्ख पंजी ज्हार